ओ हेल' ओ आं कक्राझारनिफ्राय बुंदों ओ नोंथाङा ओं भुटान नि ना ओ भुटान सायड थिंनि ओं ओं ओमफ्राय आङो सासे सनालि होननाय लोगोनिफ्राय नोंनि नाम्बार खौ मोननाय जादों ओमफ्राय नोंखौ खिन्थादों आरो ना बे सनालिया नोंनि सिनाखि होनना बुंनायखाय ओमफ्राय आंथ' बिथिं भुटान थिं बेरायहैगोन सानदोंमोन माने ओमफ्राय जायगाफोरा बेरायथावना जायगा मा मा दं माबायदि थांथावना नंगौ ना नङा बेफोरनि बागै मोजाङै इनफर्मेसन लानो थाखाय नोंनियाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो औ औ होम

औ अ आंथ' दा गोदान जाहैबाय ओमफ्राय ओ नोंथाङा फैब्ला ओरैनो ओंखारफानो हागोन नामा आंजों जेनेबा ओ बारा इसेबां टाइम बो गैया लोगो बायदि सानैजों बेरायनो बिदि ओंखारनो मिन्थिनाय लामा दिन्थिनो थाखाय ओंखारफानो हागोन ना हाया ओरैनो आङो सानथामनि उनाव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय खामानिफोर गैयाबा ओंखारफादो अननानै अ ओरैनो इसेबां टाइम लाया दसेल' ओं ओम दे ना ओम दे औ औ जागोन दे आङो जेब्ला ओंखारगोन अब्लानो फन खालामगोन नोङो रेडि जानानै थाबानो जाबाय आरो ना ओं गोजोननाय थाबाय हा बिदिब्ला ओं ओं ओं